हम अपने घर के आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि घर लेवल पर उसके बाद पंचायत लेवल पर और उसके बाद और ऊपर लेवल पर साफ़ किया जाता है साफ सफाई किया जाता है जैसे की पर्सनली घर के लेवल पर आते हैं तो घर की सफाई करके विभिन्न प्रकार जो कचरा निकलता है उसको कहीं ऐसे जगह पर रखा जाता है जहाँ से कचरा ना उड़े या किसी प्रकार का बदबू ज्यादा न फैले घर के साफ़ सफाई करके आसपास के जगह हो रेगुलर रोज साफ़ किया जाता है जो सब अपना अपना घर साफ करते हैं इसके अलावा अगर वो सफाई और ज्यादा करता है ऐसे तो सफाई तो बहुत टाइप का होता है जैसे कि अपने पर्सनल सफाई पंचायत लेवल पर या फिर सरकारी या नगर निगम के द्वारा सफाई किया जाता है वैसे भी घर लेवल पर साफ़ करके अपने आसपास के एरिया में रखते हैं और अपने आस पास प्रॉपर एरिया जहाँ कि एक से दो दिन का कचरा रख के और है कचरा जैसे की गलने वाला कचरा है तो गलने वाला कचरा को अलग रखा जाता है और ना गलने वाला जैसे पन्नी वन्नी हुआ तो उसको अलग रखा जाता है पन्नी उड़ गलने वाला कचरा को जैसे कि गलने वाला कचरा हुआ वो ख़राब हो गया तो उसको गलने के लिए रख दिया जाता है जो जो न गलने वाला हो उसको कहीं ऐसे जगह रखा रहता है जहाँ से वो उड़े ना इधर उधर और किसी प्रकार कहीं का उड़के ना जाए आदमी लोग को देखते हैं कि इधर उसे उठाके वहाँ रख देते हैं वैसे उसको किसी सेफ जगह रखना चाहिए जहाँ कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो कचरा से

और और उसको फिर गल जाए मेरे एरिया में पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है पंचायत के आदमी लोग ही आ के खुद से सार्वजानिक संस्था जैसे स्कूल हुआ मंदिर हुआ और तो वहाँ आदमी खुद से ऐसा हो जाए कि लोग सब जाकर करते हैं सफाई इसके अलावा विशेषकर सफाई त्योहार पर किया जाता है जब आदमी को घर का हर एक चीज को पोंछ के धो के रखा जाता है और जो कचरा निकलता है उसको कहीं ऐसी जगह पर रख कर जला दिया जाता है जो कि ऐसे तो पर्यावरण में चला जाता है लेकिन उसको भी अगर जैसे धुआँ ऊआं हुआ उसको वायु सब करना चाहिए जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे और लाभदायक होगा तो इसी प्रकार से सब को अपना आसपास के एरिया में साफ़ सफाई करना चाहिए और अपने एरिया के साफ सफाई को अच्छे से स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए